हमने अपने भाई की दुकान से एक कूलर खरीदा जो बहुत ही अच्छा था और वह ठंडा हवा प्रदान करता है और वह बिजली की बहुत कम खपत करता है जिसके कारण बिजली बहुत कम गिरता है जो कूलर होता है कूलर है वो बहुत ही अच्छा हवा प्रदान करता है